जोङो ना सारनो थांब्ला जेखाइ लाङो खदाल लाङो गामब्ला लाङो ओमफ्राय खबाइ लाङो ओमफाय बिदिनो मुसारि एरिबो लाङो आरो खदालखौ जोङो ना जेब्ला सारोना अब्ला आलि थेनो थाखाय खदालखौ लाङो ओमफ्रायो आलि थेनानै ओमफ्राय जोङो मुसारिखौ गन दोनानै मोसारिखौ साथेबाय ओमफ्राय बे गामलाजोंहाय नाखौहाय सारबाय आरो ओमफ्राय ना सारनानै ओमफ्राय जेब्ला दैया एसे खमायो खना खनि दह्ला गोथौ जायगा थायो बेखौ हखांनो थाखाय जेखाइखौबो लांफायो लांफाबाय ओमफ्राय जेखाइजोंनो बिदिनो माबाबाय हाब्रु एरैनोखौहाय गोग्रोमबाय गुरसनबाय हखांबाय बिदि खालामो ओमफ्राय गामलाजों सासे सारबाय थानोसै आरो माखासेआ हमनोसै ज' ज' बिदिनो लोगो नांनानैहाय ओमफ्रायो खबाइखौबो ना दोननायनि थाखाय लांफानांगौ बिदिनो ना दोनबाय हमनानै ना दोनजेनबाय ओमफ्रायो जेब्ला दैया रानथाबजोबो सारजोबनो हायो अब्ला जोङो नाखौ फारियै हमबोबाय आरो गासैबो गेदेर उन्दै हमनानै खबाइआव जमा दोनबाय जोंनि न' खाथियावनो दै दङ नालाय जोङो बेयावहाय ज' ज' हमलायलायो आरो गोदोनि समावथ' गेदेर उन्दै गासिबो ओंखाम थफ्ला लालायलायनानै बिदिनो हमोमोन ओमफाय दाथ' बांसिनानो बेबायदि हमला थेवबो जों दाबो गोसो जायोबा बिदिनो हमो ओमफ्राय बांसिन समाव बायनानैबो जायो ओमफ्राय बिदिनो बांसिनानो जोङो खस्थ' खालामनानै गुरनानै सारनानै बिदि जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला जोङो नाखौ मोनो अब्ला न'आव लाबोनानै साइनानै साफा खालामनानै सङै खावै जाबाय ओमफ्राय बिदिनो रानलायलायबाय न'आव जेब्ला हमखां माखां फैयो न'आव लाबोनानै साफा खालामफैबाय सुबाय सायबाय फोरानबाय बिदिनो रानबा मोजाङै जोथोन लानानै दोनबाय समाव बिदिनो बुरजा मोनबा नाफाम इरि देबाय जोथोनै दोनबाय आरो उनाव नाफामआथ' गोथावना बर'नि जानोबो मोजां बिदिनो नाफाम इरि हासुंआव खालामनानै दोनबाय दानि जुगआवथ' बांसिनानो जोङो माखासे मानसिफ्रा मा होनो हमला खस्थ' खालामला बांसिन बायनानैनो जायो सोलायबोबाय बे गासिबो खस्थ'खौ बाला थाइमफोरबो मिलायला गथ'फोर स्कुलआव थांनाय मानाय आरो गोबां खामानिनि थांनाय फैनायाव जोङो ज' ज' हमलायलायनो हाला बेखायनो खस्थ' खालामनो हायोबा हमनो हायोबालाय मोजां आरो जोङो गाव गावनो जेबो मुलि एरि होनाय नङा माया दै गाथोनफोरनि ना बायदि जाया जोबोर गोथाव जानोबो ओमफ्राय बिदिनो समाव बयबो हमलायनांगौ जानांगौ खस्थ' खालामनांगौ